ہیلو بھائی کیا آپ کسی ایپ یا ویب سائٹ کے نام بتا سکتے ہیں جہاں پہ ریسٹورینٹ کے نام لسٹیڈ ہو مجھے ایک ریسٹورینٹ کے بارے میں ان کی فوڈ ڈلیوری سروس اور ان کی فوڈ کوالیٹی کو لے کے تھوڑا کمپلین کرنا تھا کہ ان کی فوڈ ڈلیوری تھوڑا لیٹ آتی ہے پچھلی بار میں نے جب فوڈ منگایا تھا تو ایک گھنٹے سے پلس کر دیئے تھے اور وہ کھانا بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا اور